जोंनि ओनसोलाव गथ'फोरनि थाखाय जिबायदि खेला दुलायावहाय उन्नथि खालामनांगौमोन दायो जानाय नुनो मोनाखै आरो बिहेखे जोंनि ओनसोला जे ट्राइबेलफोरनि मोनसे एरिया ट्राइबेलफ्रा गेलेनायावहाय मोजां आरो ट्राइबेलफोरा जुदि स्कपफोरखौ मोनोब्ला बिसोरो उन्नथि खालामनो हायो होन्नानै आं बिसास खालामो बेबायदिनो जोंनि बर' माहारियाबो मोनसे गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा माहारि आरो बिनिखायनो जोंनि बर'फ्रा गोबां समाव जि स्कपखौ मोनो बेखौनो मावनानै दिन्थिनो हानाय आं नुनो मोनदों नाथाय जोंनि गेजेराव उन्दैफोरनो जिबायदि सुबिदाफोर होनांगौ बे सुबिदाफोरखौ होनाय जों नुनो मोनाखै बिहेखे जोंनि गेजेराव फुटबल आरो क्रिकेट बेफोरो भलिबल बेफोरखौ जोङो जोंनि गेजेराव गेलेनाय नुनो नुनाय मोेनो नाथाय जोङो गथ'फोरनो जिबायदि स्कप होनो नांगौ बिहेखे फुटबल बेफोरबादि जोङो गथ'फोरनो होनाय नुनो मोनाखै आरो जुदिवबा जोंनि गेजेराव दा हरिसिंगायाव मोनसे एकाडेमि दङ बेबो मोजाङै सोलियाखै थेवब्लाबो सोलिगासिनो दं होन्नानै बुंनो हायो आरो बेबायदिनो उदालगुरियाव मोन्नैसो एकाडेमि सोलिबाय थादों बेफ्रावबो बे उन्दै गथ'फोरखौ जिबायदि सुबिदा होनांगौ बिसोरनो नांगौफोर बुस्थुफोर होनांगौ बेफोरखौ जों होनाय नुनो मोनाखै आरो बे सरकारा जिबायदि गथ'फोरनि थाखाय एकाडेमिखौ खुलिना होनांगौ बेफोर गैया जोंनि बावहाय मोनसे जेरै साईनि खुनु माने बेबस्था गैया साईनि मोनसे बेबस्था गैया आरो लोगोसे बेवहाय एकाडेमिफ्रावबो न'वावनिफ्राय थांनाय ह'स्टेल थसटेल बेबस्था गैया बेनिखायनो बेफोरबायदि बेबस्थाखौ जुदि उदालगुरि ओनसोलाव जुदि सरकारा होयोब्ला होनब्ला जोंनि उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां गथ'फोर जायफ्रा फुटबल गेलेनो मोजां मोनो बिसोरो उन्नथि खालामनो हागोन होन्नानै आं बिसास खालामो आरो बेबादिनो फुटबलजों लोगोसे जोंनि गेजेराव भलिबल बेबो मोनसे मोजां खेला जाय खेलाखौ जोंनि गामिनि मानसिफ्रा मोजां मोनो नाथाय बे भलिबलखौथ' गथ'फोर गेलेनाय जों नुनो मोना नाथाय सेंग्रा देरनानै उनावसो गथ'फोरखौ गेले सेंग्राफोरखौसो जों भलिबल गेलेनाय नुनो मोनो नाथाय गथ'फोरनो जे भलिबलखौ उन्दैनिफ्राय जे फोरोंनांगौ बेखौ जोङो खुनु एकाडेमि बा मोनसे क्लाबफ्राबो बेफोरखौ दैदेन्नाय जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो जोंनि उदालगुरि ओनसोलावहाय सोरखारा भलिबलनि थाखाय मोनसे एकाडेमि एबा मोनसे फोरोंनाय जायगा जों बानायना होनांगौ होम्बा जोंनि उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां भलिबल गेलेग्रा गथ'फोरखौ जोङो मोन्नो हागोन होन्नानै आं बिसास खालामो आरो लोगोसे आं नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव क्रिकेट क्रिकेट गेलेनाय मोनसे जोंहा हुदा दङ जोंनि बर' माहारियाबो क्रिकेटखौ गेलेना मोजां मोनो आरो बेबादिनो गोबां सेंग्राफ्रा क्रिकेट गेलेनानै मोजां मोन्नाय आङो आं निजेनो क्रिकेट गेलेयोमोन आङो उन्दैनिफ्राय आङो जुदि हुबिदा मोनाखैमोन जेब्ला आङो कलेजाव फरायो होमब्ला आङो पानेरि जोंनि खाथिनिनो पानेरि ओनसोलनि मिलन संग' होन्नाय मोनसे क्लाबजों थानानै आङो क्रिकेट गेलेदोंमोन बेबायदिनो बिसोरजों गेलेनानै आङो गोबां जायगा आसामनि गोबां जायगायाव थांनानै गेदेर गेदेर टीमफोरनि एगेन्सआव आं गेलेनो आं सुबिदा मोनदोंमोन बेबादिनो नाथाय आङो बे सुबिदाखौ उन्दैयाव मोनाखैमोन नाथाय जोंनि गेजेराव दायो बे उन्दैयाव क्रिकेटफोरखौ जोङो हुबिदा होनो हायाखै जोंनि गेजेराव दायो बेबादि एकाडेमिफोर गैया क्रिकेटनि थाखाय नाथाय जोङो गेलेना मोजां मोनोखाय जोङो पित्च बनायनानै जोङो जों गेलेयो आरो बेबायदिनो जोङो खिसुमान सुबिदाफोरखौ जोङो लायो नाथाय उन्दैफोरनो थाखाय बेबादि सुबिदा मोजां जों होनो हायाखै आरो सरकाराबो बेबादिनो सुबिदा होआखै बेनिखायनो सोरखारा बे उन्दै गथ'फोरनो मोजां सुबिदाखौ जों होब्ला जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर गेलेनायाव उन्नथि खालामनो हागोन होन्ना आं सानो आरो बिहेखे आं सानो जोंनि गेजेराव मोनसे जिथु वेट लिफटिं जुदि खालामना होयोब्ला जोंनि बर' गथ'फ्रा जोंनि बिहेखे जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि बे वेट लिफटिङावहाय खामानि जोंनि दैदेन देरहागोन आरो मोजां खालामनो हागोन होन्नानै आं सानो बेनिखायनो जोंनि बि टि सि बि टि आर सरकारा जुदि बे वेट लिफटिङाव जुदि इमपरटेन्स होयोब्ला आरो गथ' उन्दैनिफ्रायनो जुदि जुर होयोब्ला होमबा जोंनि गेजेराव गोबां वेट लिफटार ओंखारनो हागोन जेरै मनिपुरा दिनै वेट लिफटिं आरो बक्सिङाव नाम खालामगासिनो दङ बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावबो वेट लिफटारफोर जों जों नुनो मोनगोन अलिम्पिक गेलेग्रा वेट लिफटार जोङो मोन्नो हागोन बेनिखायनो उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि गथ'फोरखौ गेलेनायावहाय आवगायलांनो जोंनि सरकाराबो नाजानांगौ आरो जोंनि क्लाबफ्रा बेफोरखौ सुबिदा होनो नाजानांगौ एसेनोसै